जेह्ड़े अजकल्ल दे बच्चे न ओह् जि'यां बाह्र कुतै खेलने गी जंदे ओह् ओह् घट्ट खेलदे ओह् जैदा ओह् फोन चलांदे रौंह्दे ओह्दी बजह कन्नै ओह् जि'यां बाह्र खेलने खुलने गी कुतै निं जंदे ते जैदा फोन बिच्च गै चलांदे रौंह्दे वीडियो इंस्टाग्राम फैसबुक ट्वीटर इ'यै चलांदे रौंह्दे ते गेमां खेलदे पबजी खेलदे होर ओह्दे बिच्च अपना सारा जेह्का टैम होंदा बर्बाद करदे होर पढ़ने गी इन्ने जैदा ओह् बी निं होंदे ऐ कि केह् अस सुनदे इ'यै होंदा इ'यां रौंह्दे न ओह् तंदरूस्त रौंह्दे हर टाइम बमार रौंह्दे नेईं रुट्टी खंदे जेह्ड़े बच्चे पैह्लें खेलदे हे उ'नें गी भुक्ख बी शैल लगदी दौड़दे कदैं बमार बी नेही होंदे उं'दी हाइट बी शैल होंदी अजकल्ल जेह्ड़े बच्चे न उं'दी हाइट बी निं होंदी होर उ'नें चश्मे दो मिंट च लग्गी जंदे मतलब कोई दस्स साल दा थ'ल्ले गै होंदे उ'नें गी चश्मे थ'ल्ले गै लग्गी जंदे होर ओह् अपनी लाइफ होंदी जेह्ड़ी अपना ओह् अपने आप गै बर्बाद करदे उं'दे जेह्ड़े मां बब्ब होंदे उ'नें उ'नें गी फोन नेईं देना चाहिदा होर उ'नें खेलने आस्तै भेजना चाहिदा जेहड़ियां बाह्र गेमां होंदियां स्कूल दा तरफा दा गेमां खलांदे उ'नें गी उ'नें ओह्दे बिच्च ओह् करना चाहिदा हिस्सा लैना चाहिदा होर दौड़ लानी चाहिदी उ'दै कन्नै उं'दी जेह्ड़ी शरीर होंदा ओह् बिल्कुल ठीक रौंह्दा होर ओह् कदैं बमार बी निं होंदे नां उ'नें गी दोआइयां खाने दी जरूरत ऐ होर उं'दे बाल सारा कुछ ठीक रौंह्दा जेह्ड़े अजकल्ल दे बच्चे न गेमां बिच्च घुसे दे रौंह्दे ते जेड़ियां दुइयां गेमां होंदियां फोनै च पब्जी बगैरा इंस्टाग्राम होर बच्चे बौह्त जैदा बिगड़ी जंदे उ'नें गी फोन नेईं देना चाहिदा होर उ'नें उं'दा ध्यान होंदा जेह्ड़ा ओह् खेलने आले पास्सै भेजना चाहिदा उ'नें गी